हैलो

हम कहैत छी कि पुछैत छी हम दरभङ्गासँ एलियै हँ एतय कतहुँ रहयकऽ जगह व्यवस्था छै हँ तऽ किछु दिक्कत नहि न तऽ इएह कहलहुँ हाँ तऽ दिक्कत जे इसीलिए कहैत छी दूगो लड़की छै लड़का छै आ राति बिरातिकऽ सफरमऽ रहैत छै तऽ डर नहि न छै इएह कहैत छी पूछैत छी घुमनाइ फिरनाइके लिए छै व्यवस्था ओ नहि से जानकारी नहि छै अहाँ देखेबय तबे न आ ओतय कोनो मन्दिरो छै हमरा मोन छै कनि मन्दिरो जाइकऽ तऽ मन्दिर छै न तऽ उएह कहलहुँ पूछि लैत छी मगर हम एलहुँ दरभङ्गासँ कनि नहि देखने छियै तऽ कनि लगैत छै उएह कहलियै पूछि लैत छी जानकारी अछि कोइ बतेलक जे मरै चौक पर जे फल्लाँसँ फोन करिकऽ पूछ लीजिए हम कहलियै ठीक छै पूछैत छियै ओ ताहि दुआरे पू हाँ इसीलिये कहलियै जानकारी लय लैत छी हैलो हाँ कहाँसे काली मन्दिर अभी सोमबारी महीना छै तैं घुमयलऽ आए हैं एलियै हन घुमयलऽ हाँ ठीक छै तब ठीक छै तब काल्हे एहिसँ दूर कहलियै जैतियै घुमयलऽ ठीक छै